ओना तऽ हम हर तरहके चित्रकारीमे रुचि हइ हमरा आ हम हर तरहके चित्रकारी करि कऽ बेहतर चित्रकारी बना लै छी हालाँकि हमरा क्षेत्रमे जे मिथिला पेंटिंग अइ से बेसी लोकप्रिय अइ आ हमरा मिथिला पेंटिंगमे भी रुचि अइ जैसे कि हम मिथिला पेंटिंग करि कऽ आ जे व्यवसायमे भी एकर उपयोग होइए मिथिला पेंटिंगके दाम बड्ड होइए जँ बेचै छी मिथिला पेंटिंगसभके तऽ बड्ड पैसा भी मिलैए जाहिमे मिथिला पेंटिंग करिके हम जे हमरा एहिमे रुचि अइ तऽ मिथिला पेंटिंग करयके लेल नीक नीक ब्रशसभ अबैए ओहिमे रङ्ग बिरङ्गके ब्रशके जरूरी पड़ैए जैसेकि मिथिला पेंटिंगमे बेसीकली जे होइए अहाँके से कपड़ापे भी हो जाइए आ कार्ड बोर्ड आओर कागजसभ सभपर मिथिला पेंटिंग होइए तऽ हम कपड़ापर करयमे हमरा बेसी रुचि मिलैए ओना कागजपर हम अलग अलग चित्रमे भी रुचि रखै छी बनाबयके